खेत को पहले हम लोगों जोताई करवाते हैं और उसमें खाद मसाला डालाता है और खाद मसाला डलाने के बाद फिर उसमे रोपाई करते हैं रोपाई होने के बाद फिर कटाई होता है कटाई करके उसको सुखा उखा कर फिर रेडी करते हैं रेडी करने के बाद फिर व्यापारी को देते हैं ज़्यादा रेट में नहीं ले लेते हैं कम रेट में हम लोग से लेते हैं और ज़्यादा रेट में वे बेच देते हैं और हम लोग को क्या फ़ायदा होगा बीच में कभी कभी ऐसा होता है जो साफे एक मंदी धर लेता है रेटे नहीं रहता है तो हम लोग को लोस लगता है उसमें व्यापारी को फ़ायदा होता है और दो रुपया का सामान वह लेंगे एक रुपया में तो हम लोग को लौसे न लगेगा मेहनत करते हैं उतना फिर भी नहीं हो पाता है तो बीच वाला जो है व्यापारी ओं उन्हीं को होता है फ़ायदा ज़्यादा हम लोगों को कम फ़ायदा होता है और इसमें फिर जैसा कि उसमें हम मेहनत करते हैं और ज़्यादा रेट में बिकेगा बिकेगा तो समझेंगे ह बहुत ज़्यादा रेट में बिक गया मेरा सामान और कम रेट में बिकेगा तो घटी ही घटी लगेगा फ़ायदा तो बीच वाला का होगा व्यापारी को होगा फ़ायदा